हम लोगों का भाषा हिं हिंदी है दूसरे भाषा समझ में नहीं आता है इतना संस्कृत वगैरह अंगरेजी वगैरह समझ में नहीं आता हिंदी अगर कोई बोलते हैं तो हम अच्छी तरह से समझ जाते हैं और संस्कृत वगैरह में अम उतना समझते नहीं है न इतना जानकारी रहता है इंग्लिस वगैरह तो हम बिल्कुले नहीं जानते किसी भी तरह से हिन्दी सीखे हैं उसको कोई भी लिखने पढ़ने का काम होता है तो हम हिन्दी में ही करते रहते हैं ओर कोई दरखास्त वगैरह लिखना होता है तो हिन्दी में लिखते हैं और उस कोई भाषा जानकार नहीं रहता है इंग्लिस वगैरह संस्कृत वगैरह तो हिन्दी हम हम लोगों को असानी से बोल लेते हैं और लिख लेते हैं और जान भी जाते हैं तो हिन्दी भाषा ही हमारा सबसे सीधा और सरल भाषा है संस्कृत में इतना बिल्कुले नहीं समझते हैं संस्कृत थोड़ा बहुत पढ़ाते थे लेकिन ऊ बिल्कुल उतना समझते समझे नहीं करते थे तो उस समझे ही नहीं सब हिन्दी अच्छी तरह से जानते हैं हिन्दी में जितना भी होता है तो हम लिखते हैं और पढ़ते रहते हैं पेपर पेपर वगैरह जो आता है अखबार तो अखबार हम लोग हिन्दी में ही ज्यादेतर लेते हैं और पढ़ते हैं हिन्दी वाला ही जिससे कि कोई दिक्कत नहीं होता है अँग्रेजी वाला पेपर हम लोग जानते ही नही तो लेते ही नहीं हैं